اسکول کی تعلیم کے بعد ہر بچوں کے راستے تعلیمی لحاظ سے مختلف ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچوں کا خواب ہوتا ہے شہر کے باہر یا ملک کے باہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کا وہ بچے اپنا ڈریم مکمل کرنے کے لیے جاتے ہیں گریجویشن کرتے ہیں اور ماسٹرس کرتے ہیں اپنے مستقبل کو سنوارتے ہیں اور کچھ طلبا شہر میں رہ کر ہی اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں جیسے ڈپلوما کورسز کر کے اپنی آگے کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں ڈپلوما کورسز کی بنا پر جاب کرتے ہیں اور اچھی زندگی بسر کرتے ہیں اور کچھ طلبا کے خاندانی کاروبار ہوتے ہیں تو وہ اسکول کی تعلیم کے بعد اس کاروبار کو سنبھال لیتے ہیں اور اسے بڑھانے میں جدوجہد کرتے ہیں دن رات کی محنت کے بعد انہیں کامیابی بھی ملتی ہے اور کچھ طلبا معاشی تنگی پریشانی کی وجہ سے اپنے ہی علاقے میں نوکری کرتے ہیں اور اپنی زندگی خوشی سے بسر کرتے ہیں